جی ہاں میں ترمیم اور نظر ثانی کو ایک خاص طریقے سے ہینڈل کرتا ہوں میرے لیے یہ ایک باقاعدہ عمل ہے نہ کہ صرف بہاؤ کے ساتھ چلنے والی چیز جب بھی میں کوئی تحریر مکمل کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اسے ایک دو بار خاموشی سے پڑھتا ہوں اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں الفاظ بہتر ہو سکتے ہیں یا جملہ مزید واضح بنائے جا سکتے ہیں پہلا مرحلہ ہوتا ہے بڑی غلطیوں کو پکڑنا جیسے جملوں کی ساخت مواد کی ترتیب یا کسی بڑے خیال کی کمی ذاتی دوسرے مرحلے میں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیتا ہوں جیسے املا کی غلطیاں رموز اوقاف فل اسٹاپ کاما وغیرہ اور الفاظ کا بہاؤ بعض اوقات میں تحریر کو تھوڑے وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور بعد میں تازہ دم ہو کر دوبارہ پڑھتا ہوں اس سے نیا زاویہ اختیار کر لیتی ہے اور غلطیاں زیادہ آسانی سے پکڑی جاتی ہیں اگر وقت اور موقع ہو تو میں کسی دوسرے فرد سے بھی رائے لے لیتا ہوں